पांच सप्टेंबर शिक्षक दीन पंदरा ऑगस्ट स्वतंत्र दीन अठरा जून गोंय क्रांती दिवस सव्वीस जानेवारी गणतंत्र दिवस एकोणीस डिसेंबर गोवा मुक्ती दीस